मैं खाना पकाने के शौक़ में मैं अपने घर में खाना पकाती हूँ और अपने माँ को खिलाता हूँ और अपने दादा को भी खाना खिलाता हूँ जिस में दादा के भूमिका है कि मेरी नातिन मेरे को खाना पका कर खिलाई और मेरी माँ को ये ये गर्व है कि मेरी बेटी मेरे को खाना खिलाए मेरी मम्मी कहीं से तक के आती थी तो मेरा मैं बना कर खाना देती थी तो उनको एक गर्व होता था कि मेरी बेटी खाना पका कर खिलाई है और मेरे पिता जी कम पर से आते थे तो मेरे को खाना पकाते वक़्त देखते थे तो उनको एक ख़ुशी होती थी कि मेरी पत्नी कम से कम चूल्हे के पास नहीं गई है मेरी बच्ची खाना पका कर दे रही है जब मम्मी भाई को मेरे मरती थी और बोलती थी खाना नहीं देना है तो मैं अपने भाई को चुपके से खाना खिला देती थी और दादा को भी खाना देती थी टाइम से और दादी को भी खाना देती थी